ہاں ہیلو

ہاں چلیں گے پانچ سو روپیہ دینا ہے آنا بھی ہے ادھر سے کے بجے کے بجے تک چھورنا ہے کے بجے نکلنا ہے یہاں سے واپسی واپسی کتنے بجے آنا ہے چلیں گے بختیار پور کہاں پہ جائیے گا بینک کے پاس کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس کتنا لوگ ہے آپ کے پاس کتنا لوگ ہے آپ کے پاس تین چار آدمی ہیں سامان وغیرہ بھی ہے سامان وغیرہ بھی ہے واپس کتنے بجے آنا ہے ساڑھے چار بجے تک میں لوٹنا ہے ساڑھے چار بجے تک میں آ جائیے گا نا ایسا نہیں کہ وہاں ہم کو رکنا پڑے یا لیٹ لگ جائے پیسہ لگے گا پان سو روپیہ کتنا دیجیے گا آپ آپ کتنا دیجیے گا آپ کتنا دیجیے گا نہیں نہیں ہم پان سو روپیہ لیں گے نہیں اس سے کم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے شکریہ ہم مل کے آپ سے بات کر لیتے ہیں